जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय गोबां दोरोङारि गेलेमुफोर दङ आरो बे गेलेमुफोरखौ जोङो गामि ओनसोलफ्राव दासिमबो जोङो नुनो मोनो जेरै जोंनि गेजेराव एबा जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे गेलेनाय बाथा गेलेनाय जाय बाथाखौ जोङो दंफांनि थुख्रा मोनसे लानानै आरो गन मोनसे लानानै जों गेलेयो आरो बेखौ बनखौ गनजोंहाय दंफांनि थुख्राखौ एरखोनानै बुनानै जोङो बेखौहाय होसोयो आरो जोंङो बेबायदिनो गेलेयो बेबायदिनो जोंनावहाय आमाइ जुमाइ गेलेनाय बे आमाय जुमाइयाव जोङो मा थाखोमालयनाय जोङो गेलेयो जाय थाखोमागोन बेखौ गुबुन सासेआ नागेरनानै दिहुननांगौ थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव खै गेलेनाय दङ जायखौ जोङो फोथाराव गेलेयो आरो बे फोथाराव गेलेनायाव गोबां गेलेगिरिफोराहाय बाहागो लानो हायो जाय गेलेनायावहाय माखासे सुबुङा गुबुन फारसे आरो बे टिम नियानो गुबुन फारसे थानानै गेलेयो आरो बेयाव गोबां होसोग्रा माखासे सुबुंफोर थायो अपजिशन पार्टि दा बिसोरबो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय होसोलायनाय जोङो गेलेयो जोंनावहाय गामियाव आरोमा खाबादि गेलेनाय दङ जाय खाबादिखौहाय जोङो स्नि जन स्नि जन जोङो मोननै ग्रुप जानानैहाय खाबादिखौ जोङो गेलेयो बेबो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि गेलेमु थिग बेबायदिनो जोङो दैयावहाय हेलेंखि गेलेयो दैयाव सानस्रिनानै दैयाव थब्ल'नानै गुबुनखौ होसोनाय बे जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि गेलेमु आरो बेजों लोगोसे जोंहा खमलायनाय दङ जाय खमलायनायखौ जोङो सानै सुबुंनि गेजेरावहाय जों गेलेयो आरो सासे सुबुंनि उलथायै सासे सुबुङा खमलायनाय गेलेयो बेखौ जोङो हुदुदु बुङो थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव आरो गोबां दोरोङारि गेलेमुफोर दङ जाय गेलेमुफोरा दासिमबो जोंनावहाय सोलिगासिनो दङ